एकटा उषाके पंखा लेलहुँ कम बिजली खाइया दू हजारमे लेलहुँए ओ दू साल से चलि रहल यऽ हवो कनि बढ़िऑं दए रहल यऽ ख़राब तराब सभ नहि भेल यऽ ओ ठीक यऽ बढ़िऑं यऽ हवा कनि बेसी दैया दू साल से चलि रहल यऽ अभी तक ख़राब नहि भेल यऽ आओर देखबै